छोटा बरतनमे स्टीलके बरतनमे चावल बनाते बनबैलए दालि बनबै छिए स्टीलके बरतनमे छोटका बरतन बड़ा बरतन छोलनी हो गेलै चम्मच भऽ गेलै लोहिआ हो गेलै ओहि सबमे खाना बनाबै छोटा बड़ा सब